रांदि खेॾण सां पंहिंजे सरीर में बि फ़ाइदो थींदो आहे ऐं कसरतु करण जी बि हिकु अनोखी रीति थी वेंदी आहे अने रमत में बि पंहिंजो मन परफुल्लित थींदो आहे आनंद इंदो आहे यार दोस्तनि सां गॾुजण बि मौक़ो मिलंदो आहे उनसां बि गली क्रिकेट जेके रमंदा हुआसीं पहिरां उनमें बि पाण ॿई टीमूं पाण करे हार जीत जी जेके ॻाल्हियूं कंदा हुआसीं मैचू रखंदा हुआसीं उनजी ॻाल्हि ई अनोखी थींदी आहे अने ॿारनि सां बि रांदि खेॾण सां उननि खे बि खुशी मिलंदी आहे पाण बि उनसां गॾु इंजोय मज़ो करे सघूं था मन हर हमेशह पाण खे रांदि खेॾण सां ॿई प्रकार जा फ़ाइदा थियन था तनाव मुक्त बि रहूं था अने आनंद बि मिले थो पाण खे यार दोस्तनि सां बि गॾु जी करे पाण ॻाल्हियूं ॿोल्हियूं करे सघूं था पाण ॼाण खे पहिरां बचपन में बेड तण रमंदा हुआसीं सॼो ॾींहुं पाण रमंदा हुआसीं त बि थकंदा कोन्ह हुआसीं हाणे जी जनरेशन जे प्रमाणे जेको रमन था उनखे बि हिकु हीअ ॻाल्हि ॿुधाइण बि जरूरी आहे की यार दोस्तनि सां गॾुजी करे हिकु मौक़ो मिले थो उनखे बि पाण यादगार लम्हनि सां सजाइ सघूं था